हैलो

हा इयो हैलो हा केरु तव्हां लक्ष्मी किरयाने स्टोर मां ता ॻाल्हायो हा असां ॿ ॾींअं अॻु तहां खां अनि किरयाने जो समान घुराए हो सी दालियूं और चांवर त असांखे केंखे ॾेअणो हुयो गरीबनि खे दान में पर हाणे उअ शै में है न थोड़ा कीड़ा पेजी विया इन कीड़ा आइन हुनमें ख़राबु निकती आ उनमें दालियुनि में कीड़ा पयल इन त हाणे असांखे मटराइणी आ त तां मटे ॾेई सघंदव शै हा जी अच्छा ठीक आ पर बिल त असांखे मिले कानि तो अलाए किथे रखिजी वियो आ जे माण्हू खे मां मोकिलियो हुयो दालियूं वठणु हुन माण्हू हथां ई मोकिले ॾेआंव वापिस ठीक आ त थोड़ी सुठी क्वालिटी जी मोकिलिजो जीअं माण्हू खाई सघनि उननि खे उननि सां कोई नुकसान न थे गरीब माण्हुनि खे

हा हले भले ॾह वीह रुपिया मथे वधीक न थोड़ो अघु थोड़ो अघु घटि लॻाई जो भाउ असां हर बार तहांखां ही वठंदा आयूं किरयाने जो समान जी जी ठीक आ धन्यवाद असां ॿ ॾींअं अॻु हा हा

हा हा ठीक आ हो मां पो लिस्ट में तहांखे लिखी मोकिले ॾींदीमाव हा असांखे साबूण खपंदा हुया सनानु जा साबूण उअ बि विझी छॾिजो न ॾह पीस ॾह वीह खनि हा हा हा हा